हाँ मेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है क्या है कि मैं अपने जीवन में दिन रात पढ़ाई कर के एक सरकारी जॉब को हासिल करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने परिवार की एक आर्थिक स्थिति को सुधार कर के उसे विकास की ओर ले के जा सकूँ मैं अपने जीवन में दिन रात पढ़ाई कर के और अपनी मेहनत को अंजाम दे कर के मुझे कैसे भी कर के अपने परिवार के आर्थिक स्थिति को देख कर के मुझे उस में आगे बढ़ना है ताकि मैं अपने लक्ष्य को पा सकूँ मेरा लक्ष्य पाना एक सरकारी नौकरी है जिस के कारण में पैसा कमा सकूँ अब खुद को आगे बढ़ा सकूँ और खुद को इतना भावुक शाली कर सकूँ ताकि मुझे कभी किसी की ज़रूरत ना पड़े और मैं स्वयं अपने भविष्य को खुद आगे बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरी आने वाली पीढ़ी हम खुश रह सकें और मेरे जीवन में कोई ऐसी परेशानी ना हो इस लिए मैं अपने लक्ष्य की ओर हमेशा ध्यान देता हूँ